میں نے بہت سے کھیلوں میں حصہ لینے کی کوشش کی ہے مثلاً کرکٹ فٹ بال والی بال اور کبڈی جیسے کھیلوں میں میں نے حصہ لینے کی کوشش کی ہے اس میں میرا ایکسپیریئنس بہت اچھا رہا ہے کیونکہ جو جتنے بھی میں نے گیمس میں اور کھیلوں میں حصہ لینے کی کوشش کی وہ سب جسمانی ورزش کی حیثیت سے ایک وہ رکھتے ہیں کیونکہ میرا اس میں میرا ایکسپیریئنس بہت اچھا رہا ہے کیونکہ اس کو کرنے کے لیے میرے اپنے بدن بہترین تروتازہ رہتی ہے چست رہتی ہے بدن میں میری پھرتی آتی ہے اور سستی دور چلی جاتی ہے اور اس گیم پہ میرا فوکس اچھا ہوتا ہے اس کے جو اور میرا دوسرا تجربہ یہ بھی رہا کہ اس سے معاشرہ میں عزت بڑھتی ہے معاشرہ میں ایک وقار آپ کو ہوتا ہے اور کئی انعامات ملتے ہیں اس لئے میرا یہی تجربہ تھا کھیلوں میں اور میں نے کھیلوں میں بہت سے انعامات جیتے